ओलावला बोलै छऽ अहाँके फर्यानीसँ जैसे लाइन बाजार जाना छै तऽ अहाँ कते देरमे पहुँचबै तऽ जे छै हम्मे जे छै हरदा दोस्तके गाड़ीपर आबि गेल छियै अहाँ पिकअप बदलि के जे छै हरदासँ हमरा जे छै लए लेबै यहाँसँ अहाँके साथमे चलब